असांजे घर में होम थेटर लॻियल आहे हुनजा जाम फ़ाइदा आहिनि छो जो ॿार ॿाहिरि न वेंदा आहिनि ॿाहिरि वञण सां ख़र्च बि वधीक थो थी वञे ऐं घर में वेई सभु मिली करे सॼी फैमिली पिक्चर बि ॾिसंदा आहियूं ऐं नाश्ता खाईंदा आहियूं त हुन में वधीक मज़ो ईंदो आहे ऐं कंपनी बि सुठी आहे इअं लॻंदो आहे असां थेटर में ई वेठा आहियूं इनकरे असां होम थेटर असांखे ॾाढो वणंदो आहे ॿाहिरि वञण असां पसंदि न कंदा आहियूं